देखियौ हमसब जानवर तऽ पालबे करै छी खेतीसँ ओकरा भी फायदा है की खेतमे घास उस उपजैली घास उपज उपजाबैके बाद लैली कुट्टी उट्टी कटली भूसा तूसा भूसा दाना मिलाके देली ओ जानवरके जानवरसँ हमलोग हमरा सबके बड़ा फायदा छै फायदा छै हमसब दस बीस गो मतलब गाय भैंस पालने छियै दूरापर आओर ओकर गोबरसँ खाद उद खेतमे देली खाद उद बनै छै खेतमे देली खेतमे अच्छा फसल होल ओइ गोबरसँ ओ गोबरसँ अच्छा फसल होइ छै फसल भी अच्छा भेल उपरसँ जे ओकर दूध आयल दूधसँ घी मक्खन पेड़ा मिठाइ अच्छा भेल बनेली अपनो खइली बजारमे भी बेचली आओर सवेरे सवेरे हमसब दूध लेके मतलब होटलवला के भी दे दै छी किछु पैसाके लेल मजबूरी हय अइ लेल किछु पैसा आ जेतै तऽ हमलोग फेर खेती बाड़ीमे काम देतै भैंसके गायसँ देखियौ बहुत फायदा हय खेतमे जा खेत छै खेतमे घास उस लगेली आओर अच्छा घास पैदा भेल आओर दूध दही तऽ हमसब बराबर खाइते छियै दूध दही तऽ भैंसेसँ अबै छै जानवरेसँ अबै छै आओर जानवर भी तऽ पालैके ही पड़तै पहिले ओकरा गोबरसँ घरके निपाइ पोताइ होइ छै पूजा होल गौ माताके पूजा होइछै गौ माताके पेसाबसँ भी दबाइ बनै छै आदमी पूजा कैलक तऽ ओकरा पियै छै भी आदमी अच्छा चीज हय गाय हमलोग गाइयो पालने छियै एसन बात नहि हय कोनो बात जे गाय नहि पालने छियै हम गाय भी पालने छियै बहुत आओर दू दू कम सँ कम दू गो गाय लगै छै दू गो गाय लगय छै तऽ मतलब दूनू मिलाके बीस लीटर दूध हो जाइ छै दूनू टाइममे गाय अच्छा छै कनी अइ लेके खेतमे दस बारह कट्ठामे खाली घास लगेने छियै घास देली खरीदके चोकर लेली शुद्ध दाना देली ई सब देली आओर एगो गायके दूधमे ने की कहू बहुत ताकत छै गायके दूध खइली ने तऽ लगली जे हँ दूध खाइले दूधमे बहुत एनर्जी होइ छै ने गायके ई सब खाइके चाही अहूँ सब खाउ हमहुँ सब खाइ छी समझलियै ने आओर गोबरसँ तऽ मतलब गोबरके पूजा भेल खेतमे देली खाद बनेली ओइसँ डी ए पी बनै छै एक ट्रैक्टर गोबर ले गेली खेतमे उझलि देली पूरा मिला देली फेर फसल उगेली तऽ अच्छा फसल भेल ओइसँ खूब अच्छा होयल जे चाहि से जाहिमे होइके चाही पचास किलो ओइमे भेल अस्सी किलोके उपज अच्छा उपज हो जाइ छै ओइसँ